करता है न हलो कहाँ से बोल रहे है हम से कोन हम तो बिहार से बोल रहे है बिहार घूमने आए है हम से बोल रहे है हम तो ठीक है ठीक है आइए बिहार घूमने के लिए आइए या सिंगहेसर घूमने अच्छा शहर मधेपुरा सहरसा यह सब तो घूमने यह का चीज़ है हाँ मंदिर है भोला बाबा का वहाँ पर मंदिर है मेला नहीं लगता है अच्छा अंदर बहुत प्रोग्राम भी होता है वहाँ पर हाँ भोले नाथ का है मंदिर ऑरो मेला लगता है बहुत भारी भारी मेला लगता है अई जो है जंदरी होता है न शिवरात्रि में और इ जंदरी में बहुत अच्छा मेला लगता है बहुत भारी मेला लगता है यहाँ पर बहुत दूर दूर से आदमी आता है घुमने हम लोग भी आएंगे आइए आप भी आइए अब ठीक है तो ओ पूर्णिया का तो मेरे पास मेरी पता नहीं है तो आपका भी पता है तो आप बोलिएगा तो ले जाइएगा न तो हम चले जाएंगे वहाँ भी घूमने हँ में तो का मेला लगते ही है हो सकता है भीड़ काफी रहता है लोग यह मेला में तो भी हो जाते है एक्सीडेंट आदमी हो जाते है इतना भीड़ रहते है रास्ता पेड़ा पर तो लगता है तो भी अच्छा है रुपैया खर्चा करते है बहुत अच्छा बहुत बहुत दूर दूर का आदमी आते हैं घूमने देखने यहाँ पर हाँ और यह है काम उम स गलत उलत कोई काम नहीं होता है करता है बहुत घूमते रहते है लाठी से डंटा से से आइए न घूम लिजीएगा देख लिजीएगा ठीक ठीक है ठीक है सर आए है यहाँ पर